पास में ही एक टूर गाइड हैं जिसे हम लोग राजू गाइड के नाम से जानते हैं वही यहाँ पर जितने भी स्थानीय क्षेत्र में लोग घूमने एवं पर्यटक यहां के प्रकृति का सौंदर्य दर्शन करने आते हैं उन सभी को मार्ग दिखाना एवं उन सभी को घुमाने फिराने का काम राजू गाइड ही करते हैं उन्हें बहुत सारी भाषाएं बोलने आती हैं मुख्य रूप से तो वह हिंदी ही बोला करते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश तमिल और थोड़ी बहुत उर्दू आती है जो भाषाएं उन्हें नहीं आती हैं उन लोगों के साथ वह इंग्लिश में ही बात किया करते हैं बाकी वह सभी क्षेत्र के सारे पर्यटक स्थलों में लोगो को एवं पर्यटकों को अच्छी तरह से घुमाया एवं बताया करते हैं कि कौन से पर्यटक स्थल का क्या महत्व है